औ औ फानो ओमफ्राय नों दा खयथायाव फैगोन औ दे ओमफ्राय आंनाव कफि दं आलु दं फान्थावबो दङ ओमफ्राय मुला लाइ लाफा गासिबो दं कफिया सेरसेआव सरलिस थाखा रां जाब लानाय जादों ए नों लाङोबा एसे खमायना हरगोन फैबानो जाबाय दायो ओमफ्राय खयथायाव फैमारगोन दे आं रेडि खालामनानै दोनगोन बिदिबा नों फैबानो जाबाय ओमफ्राय नोंलाय दालाय मा मा मावबावो ए ए बेलासियाव मैगं फानो जाहैबाय नोंहा आंहाथ' खामानियानो सोलाबथारा जा मैगं थाइगं आबाद आंनावनो जाहैयोना बिराथनो खस्थ' खालामनांगौ जायो मैगं बोखांनांगौ जायो ना एम्फौ एनला जायो ना मैगंफोरखौबो मुलि बाहायनांगौ जायो बिराथनो बिराथ जोथोन लानांगौ जायो थानोनो मोना बिराथ मेङो नोंहा मालाय आराम थानो मोनो खोमा

दा अमा फिसिया नोंहा दे होनबालाय दोननोसै